भारत हो आमचो व्हडलो देश आसा वेगवेगळीं राज्यां आसात भारतांत आनी वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या तरेचे खाण खातात सांगूंक जाल्यार गुजरातांत आमकां दिसता दुदाचे पदार्थ खातात आमच्या गोंयांत पळयत जाल्यार नुस्तें बरें मेळटा नुस्तें आमच्या गोंयांतली शीत आनी कडी फेमस आसा सामकी केरळ कर्णाटक साऊथ इंडियाक म्हणजे वचत जाल्यार आमकां इडली डोसा सांबार हे बरे मेळटा थंय तर त्या त्या राज्यांत ते ते खाण फेमस आसा सद्याच्या दिसांनी पळयत जाल्यार लोकांक चडांत चड पंजाबी डिशीज आवडटात पंजाबी डिशीज खावपाक सोदता लोक तशेंचपयलीं लोक इतलो नोनवेज खायनाशिल्लो पूण आतां लोक नोनवेज खूप खाता नोनवेजाक पसंती आसा लोकांची आतां दिसपट्या जिणेंत आमी मसाले म्हटल्यार मिर्ची तारवटी मिर्ची म्हण लंवगी मिर्ची मिरी तिखी सांसवां जिरें कोथमिरी कोथमिरी म्हटल्यार दोणें हळद हिंग जायफळां अशे तरेतरेचे मसाले आमी वापरतात